ہاں میں نے بچپن میں بہت سارے ویڈیو گیمس کھیلیں ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا تھا ویڈیو گیمس کھیلنے میں اور جو گیمز میں نے کھیلے ہیں ان میں سے ایک ہے جو میں کھیلتا تھا تو مجھے بہت مزہ آتا تھا اور کئی بار میں نے اس گیم کو کھیلا ہے اور بار بار میں اس گیم کو کھیلتا تھا مجھے وہ گیم بہت اچھا لگتا تھا اور ہر بار میں نے جو ہے اس کی آٹھ اسٹیج اس کے اندر ہوتی ہیں دس اسٹیج ہوتی ہیں وہ میں نے ساری پار کی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے گیم کھیلیں ہیں جیسے کہ مصطفیٰ گیم ہے تو وہ گیم میں نے کھیلا ہے وہ گیم بہت اچھا گیم ہوتا ہے جس کے اندر فائٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور وہ گیم بہت ہی اچھا گیم ہے اس گیم کو کھیلنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا اور اس کے علاوہ ایک گیم جس کا نام الٹیمیٹ مورٹل کومبیٹ تھا جو کیا کہتے ہیں ایک فائیٹ گیم تھا اور وہ گیم میں اکثر کھیلا کرتا تھا تو وہ گیم بھی میرا دلچسپ گیم تھا اور اس گیم کو کھیلنے میں بھی مجھے بہت مزہ آتا تھا تو اس طرح سے میں نے بہت سارے گیم کھیلے ہیں اور میں گیمس کھیلنے کا بہت زیادہ شوقین رہا ہوں اور مجھے ان سے بہت اچھا تجربہ محسوس ہوا بہت مجھے لطف حاصل ہوتا تھا